हमरा गाँवके आस पासमे तऽ बड्ड इस्कुल छै जे अहाँके दूर भऽ जा रहल छै खास कऽ मधुबनीमे आइ पी एस छै पोल स्टार छै दार्जलिंग पब्लिक इस्कुल छै रीजनल छै दूरो भऽ जाइत छै चार्जो अत्यधिक छै एखन अहाँके फिलहाल एकटा हमरा सभके गाँवएके नजदीक एकटा इस्कुल खुजलैए जाहिमे अहाँके फीसो कम लगैत छै विद्यार्थीके सारा सुविधा देल गेल छै अहाँके जे मधुबनी जाइमे आठ सए लऽ लैत छथिन बसके या ट्र गाड़ीके भाड़ा ओ एतय अहाँकेँ पाँचे सए लऽ रहल छथिन इस्कुलमे छोट बच्चासभके देखय लेल आया राखल गेल छै पैखाना उखाना ईसभके सफाइ करय लेल स्वीपर राखल गेल छै अहाँके नेपालसँ दार्जलिंग सभसँ सुन्दर सुन्दर टीचर राखल गेल छै गार्जियनसभ बहुत खुश छथिन जे कम पाइमे एतेक सुन्दर हमरा इस्कुल भेटलए जाहिमे अहाँके सभसँ पहिले खुशी एहि बातके छै कि सभ बच्चा इंग्लिशमे बात करैत छै अगर ओ अपना मम्मीसँ पानि माँगयके रहैत छै तऽ बच्चा घरमे मम्मी नहिओ जनैत रहैत छथिन तऽ बच्चा कहैत छै मम्मी प्लीज गिव मी वाटर तऽ माँ आओर पप्पाके बहुत खुशी भेटैत छैन्ह कियाकि गाँव घर एखनहु तऽ गाँवे घर छै गाँव घरमे एखनो उएह छथिन जिनका पाइक आमदनी ज्यादा नहि छैन्ह ताहि लऽ कऽ सभलोक ई जे एखन फिलहाल इस्कुल खुजलैए इंग्लिश मीडियम जतेक ग्रामीण छथिन मने ओहिके नजदीक जतेक गाँव छै सभतरिके बच्चासभ एहि इस्कुलमे आबि रहल छथिन जाहिके कारण छै इंग्लिश इंग्लिश टॉकिंग इंग्लिश बजनाइ इंग्लिश पढ़नाइ इंग्लिश सिखनाइ अगर हिन्दिओ बजै जाय छथिन तऽ शुद्ध कतय स्त्रीलिंग कतय पुल्लिङ्गके व्यवहार हेतै से सोचि समझि कऽ बजै जाइत छथिन एतय विद्यार्थी सभके रहयके सेहो व्यवस्था छैन्ह कम पाइमे